हूंअ त दिल्लीअ में वधीक ओध्योगिक इलाइक़ा कोननि परि असांजे दक्षिण दिल्लीअ में ओखला हिकु ओध्योगिक इलाइक़ो आहे जिथां घणेई आर्थिक जिते घणेई आर्थिक चालक बि आहिनि ऐं ओखला में असांजो ओखला जो जेको ओखला मंडीअ सां बि मशहूरु आहे ओखला में सब्जी मंडी आहे फलनि जी मंडी आहे सभु कुझु आहे ऐं जेको ओध्योगिक इलाइक़ो आहे उते वॾी वॾी कारनि बाईकुनि जी कंपनियुनि जा सभु सेंटर आहिनि शोरूम खुलिया पिया आहिनि ऐं इंडस्ट्रीयल एरिया चयो वेंदो आहे ओखला खे त हुन में हीरो प्राईवेट लिमिटेड टी वी एस प्राईवेट लिमिटेड घणेई वॾा वॾा उध्योग खुलियल आहिनि